हॅलो ट्रॅवलींग एजेंसी म्हाका एक कॅब बुक करपाची आशिल्ली म्हाका मुरडेश्वर वचपाचें आसा पयरूच हावें एका कॅबाक रायड घेतिल्ली म्हाका तीच कॅब बुक करपाची आशिल्ली म्हाका ते कॅब ड्रायव्हराचो मोबायल नंबर धाडूं शकतात कित्याक म्हणल्यार तो ड्रायवर मात्सो बरो आशिल्लो आनी ताची आमच्या कडेन वळखूय जाल्ली तो आमकां सामान काडपाक मदत करतालो आमच्या बरोबर आमची भुरगीं बी वचपाची आसात आमकां हळू चलोवपी ड्रायव्हर जाय म्हणून जाता जाल्यार त्याच ड्रायवराक आपोवपाक पळयात